जम्मू ते कश्मीर विच जलवाजू ते भगोलिक बबिदता कारण बिब्भिन बिब्भिन प्रकार दी मिट्टी पाई जंदी ऐ अलेविअल मिट्टी होंदी ऐ जम्मू दे बाह्री मेदानां विच पाई जांदी ऐ ते एह् मिट्टी उपजाऊ ऐ ते चावल गेहूं ते मक्की बरगे फसलां उगान लेई उचित ऐ ते लोमी मिट्टी ऐ जेह्ड़ी एह् कश्मीर विच पाई जंदी ऐ एह् मिट्टी बदिया जल निकासी ते उपजाऊ पन करने च जियां सेव होई चैरी होई गेई ते केसर वर्गे फलां वास्तै अनूकूल होंदी ऐ एह् रतेली ते फिर जेह्ड़ी मिट्टी होंदी ऐ एह् लेह् ते करगिल विच पाई जंदी ऐ एह् जेह्ड़ी मिट्टी ऐ विच मध्यम ते मध्यम उच्च स्तर दी जेह्ड़ी जेविक पदार्थ होंदे एह्दे च ते पानी रोकने दी शमता होंदी ऐ भूरी जंगल दी मिट्टी होंदी निं जेह्ड़ी एह् डोडा च पाई जंदी ऐ पुंछ बारामुला ते उधमपुर जिले च एह् एह् मिट्टी दी पानी दी रोकने दी शमता चाली परसैंट होंदी ऐ इस विच कार्बन ते नाइट्रोजन दी मात्तरा बदिया होंदी ऐ बेईल मिट्टी होंदी इक कोई आखदे न एह् मिट्टी जेह्ड़ी ऐ ना बड़ी उपजाऊ मिट्टी होंदी ऐ जिस विच जैदा हयूमस पाई जंदी ऐ एह् खास करियै मिट्टी दे बारे च जेह्ड़ी ऐ साढ़ी स्टेटा च बड़ी किस्म दियां पाई जंदियां नै ते जेह्ड़ी होंदी ऐ रेतिली मिट्टी ओह् मुंगफली वास्तै खरी होंदी ऐ ते जेह्ड़ी ऐ होंदी ऐ एह् मिट्टी काली मिट्टी एह् धाने धूनें वास्तै खरी होंदी ऐ ते प्हाड़ी लाक्के जेह्ड़ियां होंदियां फसलां फुसलां ओह् होंदियां जेह्ड़ा मोटा अनाज होंदा मक्की होई गेई जवार बाज्जरा होई गेआ इ'यां एह् चीजां न ते मदानी लाक्कें च धान धून ते एह् ही उगदे सारा कुछ धान लगदे ते केह् आखदे उस्सी कनक होंदी ऐ आट्टा उट्टा बनाई लो तुस ते श्रीरनगरे च जैदा होंदे ऐ ओह् ड्राई फ्रूट जैदा होंदे खोड़ होई गे एह् होई गे बदाम होई गे एह् चीजां जैदा होंदियां ते फ्रूट फ्राट बाग बगीचे जियां सेब होंदे खमानियां शमानियां ते सेह्ड़े जेह्ड़े गर्म लाक्के ऐ गर्म एरिया न जेह्ड़े जम्मू लाक्का आई गेआ गर्म लाक्का जेह्ड़ा जम्मू दे उरैं उरैं सारे फ्ही इत्थै होंदे गर्म फ्रूट होंदे जियां अम्ब शम्ब होई गे ते